जी नमस्कार सर मैं कार शोरूम से बात कर रहा हूँ बताईए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ जी बताईए अच्छा आपको गाड़ी चाहिए कौन सी चाहिए अच्छा सिक्स सीटर में चाहिए तो सिक्स सीटर में आप ब्रांड बता दीजिए कौन सा चाहिए जैसे होंडा का चाहिए या हमारे पास तो अभी टोयटो में फॉरचूनर है महिंद्रा में स्कॉर्पियो एन है सफ़ारी है और अर्टी मारूती सुजुकी में अर्टिगा है और वैसे जो आपको कोई पसंद है तो हम अवेलबल करवा देंगे आप बताईए आप बताईए कौन सी चाहिए अच्छा आपका बजट बताईए कितना है आज जैसे दस लाख है पन्द्रह लाख है पच्चीस लाख है साठ लाख है कितना है बजट पन्द्रह से पच्चीस लाख तक है तो आप या तो मारूती सुजुकी की अर्टी अर्टिगा ले सकते हो या सफ़ारी ले सकते हो या फॉर्चूनर भी फॉर्चूनर क्या स्कॉर्पियो भी इसी रेंज में मिल जाएगी आपको सेकंड अलवेल हैंड अवेलबल है ना हमारे पास फॉर्चूनर है अवेलबल छः जने यह आपको पड़ेगी लगभग बत्तीस लाख के आस पास तीस से बत्तीस लाख हाँ बिल्कुल कम्पलीट कम्पलीट करके देंगे आपको वह टेंशन नहीं है आपको कुछ भी नहीं करवाना आपको तेल डलवाना है फिैर चलाना है वो हम सारे काम करके देंगे आपको चलो सर जब आपको टाइम मिले शोरूम आ जाना फिर हम आपको आगे की प्रोसेस बताएँगे ठीक है सर थैंक